इक्कीस हज़ार आठ सौ चौदह उन्नीस छः सौ चौबीस सत्रह हज़ार आठ सौ ग्यारह बारह हजार नौ सौ पचपन दस हज़ार पाँच सौ बारह